ویسے تو اردو زبان بہت خوبصورت زبان مانی جاتی ہے اور ہندوستان کی سب سے خوبصورتی خوبصورتی زبان میں اگر کسی لینگویج یا کسی زبان کا نام ہو تو سب سے پہلے فہرست میں نام آتا ہے ہماری اردو زبان کا ویسے میں نے سنا ہے کہ سر سید احمد خاں صاحب کی آغوش میں اردو کی پیدائس ہوئی تھی اور اسے دنیا کی کونے تک پہنچانے کا کام کیا گیا چاہے وہ یہ اردو زبان ہو چاہے انگلش ہو چاہے وہ کوئی بھی لینگویزیز ہو لیکن زیادہ تر اردو پر فوکس کرنے کا کام ہمارے جو پرانے نظم کار مصنف کار ہیں اردو کے لکھنے والے جاننے والے ہیں تو وہ ہمیشہ زیادہ تر کتابوں کے ذریعہ نظموں کے ذریعہ افسانوں کے ذریعہ لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں جس سے کہ اردو زبان کی خوبصورتی اور بڑھے اور دنیا کے لوگ ان کو سمجھے اور ان کے بارے میں جو ہے آگے بڑھے لیکن دنیا کی کچھ اور بھی ایسی زبانیں ہیں جو کہ ان کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے جیسے انگریزی ہو یا ہندی ہو یہ دو زبان ایسی ہیں جو اکثر جو ہے اردو زبان بولنے کے بیچ بیچ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی میں اور بڑھاوا ہوتی ہے میں تمام زبانوں میں اردو زبان سب سے بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ اس اردو زبان میں ہماری دیگر زبان بھی موجود ہو جاتے ہیں جیسے انگریزی ہو ہندی ہو یا فارسی بیچ میں ہو